मैं प्रकाश बेड़ा मैं किसी यात्रा के दौरान गया था तो उस टाइम मेरा पासपोट है वो किसी कारणवश चोरी हो गया तो मेरा रवि मित्र है उसको मैंने यह सूचना दी कि मेरा पासपोट चोरी हो गया है किसी कारणवश तो मैंने सूचना मेरे मित्र को भी दी मैंने हेड ऑफ़िस जो उसको भी दी तो उन्होंने बताया कि यह जो आपकी शिकायत है वह कहीं अगले दिनों में कंसिडर कर दी जाएगी और इसको अमल में लिया जाएगा तो क्योंकि मेरे को दूसरा पासवर अर्जेन्टली चाहिए था अर्जेन्टली मेरी एक फ़्लाइट बुक हो चुकी थी ऑलरेडी तो गुम हो गया था तो मेरे को अर्जेन्टली चाहिए था तो मैंने उस रवि को सूचना दी हेड ऑफ़िस में भी सूचना दी उन्होंने बताया और रवि ने भी बताया कि आपको जो पासपोट है जो जल्दी नया वह रिकवर होकर वापस मिल जाएगा और हेड ऑफ़िस से भी पता चला कि नया रिकवर होकर